ग्रामीण क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान पहचान को बनाए रखने और बढ़ावा देने में पारंपरिक खेल का भूमिका हम लोग निभाते हैं जैसे हमारा सांस्कृतिक खेल कबड्डी को को क्रिकेट इत्यादि हमारे जीवन में बढ़ावा देती है जैसे हम लोग पहले से ही हमारे बुजुर्ग हमारे आदरणीय बड़े लोग खेलते चले आए हुए हैं क्रिकेट और कबड्डी हम लोग कबड्डी में राष्ट्रीय कबड्डी तक चाहते हैं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं हमारा हमारे देश में खेल का बहुत बड़ा योगदान है हम लोग सोचते हैं कि आज हम लोग क्रिकेट खेले रहेंगे कबड्डी खेले रहेंगे और इत्यादि खेल खेले रहेंगे हमारे आने वाले पीढ़ी और जो हो आ चुके हैं उनको अतिथि सुकून और हमारे देश संस्कृति को अतिथि अच्छा और और राष्टीय खेल जैसे क्रिकेट कबड्डी को अच्छी उन्नति की जैसा ले जा के प्रति ले जा रहा और हम लोग सोचते हैं कि क्रिकेट कबड्डी खेलते रहे जैसे कि संस्कृति संस्कृति के पदों पर चलते रहेंगे और हम चाहते हैं कि कबड्डी खो खो बैटमिंटन इत्यादि खेल खेलने का कष्ट करते हैं तो हमारे शरीर में भी उन्नति होती है और हमारे आने वाले पीढ़ी ग्रामीण क्षेत्रों कि संस्कति पहचान को बनाए रखने का बढ़ावा देने में पारंपरिक खेल का भूमिका निभाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की जो सांस्कृतिक खेल है ओ बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी को अच्छा बढ़ावा दें हम कहते हैं कि हम लोग खेल को पहले से ही खेलते आ रहे हैं और ज़्यादातर भारत से ही खेल का आविष्कार हुआ और सांस्कृतिक इंडिया मतलब भारत को सांस्कृतिक पदों के साथ साथ चलना रहता है